असांजे गांव जी स्थिति अॼुकल्ह हीअं थी वई आहे की उतां जा छोकिरा छोकिरियुनि जी शादीअ में अर्चन रही आहे छाकाणि त उते पाणीअ जो लाइट जो रोडनि जो खाइण जो ऐं प्लस कपिड़नि जो ऐं उतांजा हॉस्पिटल जा ॿिया हुन जा इलेक्ट्रोनिक जा थींदा आहिनि उन्हनि में बि ॾाढी दिक़त अची रही आहे पहिरीं ॻाल्हि त उते वध में वधि इलेक्ट्रोनिक जी प्रॉब्लम आहे उते कीअं लाइट हर घड़ी बंदि चालू करण जे हिसाब सां उते ॾाढी प्रॉब्लम थींदी आहे त उते अॼुकल्ह जी टेक्नोलॉजी उते असां न करे सघंदा आहियूं ॿी ॻाल्हि उतां पाणीअ जा कुझु आहिनि उते पाणीअ जा बि परते परते हूंदा आहिनि इन करे बि असांखे ॾाढी दिक़त रही आहे टीं ॻाल्हि उते रोड रस्ता बि एॾा कचा आहिनि की कोई बि गाॾियूं वग़ैरह उते सम्झो टू वीलर थी फोर वीलर थी त ॾाढी मुश्किल वेंदी आहे छो छाकाणि त उते असां उते काई बि इअं सुविधा नथा करे सघूं छोकी उते खॾनि जे करे कॾहिं बि एक्सीडेंट वग़ैरह थी सघंदा आहिनि ॿी वॾी ॻाल्हि असांजे लाइ हॉस्पिटल जे लाइ कुझु बि सुविधा हुजे कुझु बि वॾियूं ॻाल्हियूं थियनि थियूं त असांखे उते परते परते वञणु पवंदा आहिनि उतां जे सिस्टम में हॉस्पिटल जे लाइ उते ओड़ी सुविधाऊं न हूंदी आहिनि गांव वारनि खे तकलीफ़ु थींदी आहे त हीअ वॾी में वॾी तकलीफ़ु आहे